لیکن ہاں یہ جو ہے نا فلمی کیمروں سے تو ڈیجیٹل کیمرے ہیں بہت ہی الگ ہوتے ہیں ڈیجیٹل کیمرے الگ ہوتے ہیں میں نے کری نہیں کبھی لیکن ہاں فلمی جو کیمرے ہوتے ہیں ان کی جو کوائلٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی بڑھیا ہوتی ہے بھئی جبھی تو وہ فلمیں اتنی کلیئر ہمیں دکھتی ہیں ان کے ان کے جو رنگ ہیں وہ ایک دم الگ دکھتے ہیں

بہت زیادہ کوائلٹی ڈیجیٹل ہوتے ہیں لیکن فلمی کیمرے فلمی جو کیمرے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں ان کی کوالٹی بہت بڑھیا ہوتی ہے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں ان کی کوالٹی بہت بڑھیا ہوتی ہے میں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے نہ کبھی کری ہے ہم لوگ تو موبائل سے ہی اپنے لیتے ہیں پک وغیرہ جو لیکن موبائل سے لینا ہو جو فملک فلمی کیمرے ہیں وہ ایک الگ ہوتے ہیں وہ بہت بڑھیا کیمرا ہوتا ہے ان کی پکچر بہت ہی کلیئر ایک دم صاف آتی ہے کہ اگر آپ کوئی کسی کا رنگ تھوڑا سا ویسا بھی ہے بلیک ہے تھوڑا سا کالا سا رنگ ہے تو وہ بھی اس میں ایک دم صاف دکھتا ہے بہت اچھی کوالٹی ہوتی ہے کلیئر ایک دم کلین اور جس میں جو ہے نا بیک کا جو گراؤنڈ ہے مطلب بیک کا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی کلئر دکھتی ہیں ایک دم کلئر مطلب کھل کے دکھتی ہیں صاف ایک دم بہت اچھی ہوتی ہیں ڈیجیٹل کیمرے میں اتنا نہیں ہوتا ہے جہاں تک ہمیں پتہ ہے ویسے ہمیں زیادہ شوق نہیں ہے کیمروں کا ہم زیادہ پک فوٹو نہیں لیتے ہیں